हॅलो नमस्कार हांव गोवा त्री सिक्स्टी फायव्ह चॅनलांतल्यान एक पत्रकार उलयतां तुमकां खबरूच आसतलें काल सकाळी एक व्हडली बातमी भायर सरली की एक्सिडंट जाला ट्रक एक शोपार मारलो म्हणून तर ती आमकां न्यूज मेळळ्ळी तर थंय म्हाका ताची आनीक जानकारी जाय आसली तेन्ना थंयसरल्या एकल्यान तुमचो नंबर दिलो म्हाका तुमी तें एक्सिडंट जालो तेन्ना थंय उपस्थीत आहले न्ही तर तुमचे कडल्यान म्हाका आनीक जाणून घेवंक जाय आसलें की कशें कितें एक्जेक्टली थंय कितें जालें तर तुमी म्हाका सांगूंक शकता हय तर तुमी उपस्थीत आसले म्हणचे तुमी त्या एरियांत म्हणचे तुमी थंय लागीं खंय रावता अशें कितें अच्छा अच्छा तर तुमकां खबर आसा की म्हणचे कित्याक म्हणून जालो ड्रायव्हराचो तोल गेलो ना जाल्यार ताचो ब्रॅक फेल आसलो अशें कितें भायर सरलां आजून ना थंयसर म्हणजे आनीक बी सायडीक लोकां आसलीं तीं आयलीं बी अशें कोणें मद्दत केली कितें अच्छा आनी तें शॉप कसलें आसलें म्हणचे पर्टिकुलर हय तर शोपाक आनी हानी जाला आसतली न्ही अच्छा तर तुमी धन्यवाद तुमी इतली म्हाका जानकारी दिली थँक यू